क्वेस्चन छै जे देशमे उपलब्ध अस्पताल आ चिकित्सा सेवा पर अहाँके की राय अछि त हमर राय इएह अछि जे कोनो भी शहरमे या सिटीमे नीक सॅं नीक होस्पिटल रहै छै नीक सॅं नीक डॉक्टर रहो छै ओतऽ त सब चीज के सुविधा भेंट जाइ छै लेकिन अगर कोनो गाँव रहै छै या कोनो भी अथी रहै छै तऽ ओतऽ एहि सब चीजके सुविधा नहि रहै छै बहुत दिक्कत होइ छै गाँव सबमे आदमीके आओर कोविडोमे जेना पूरा देश मे इंटरनैशनल लेवल पर इ बीमारी फैललै आओर सब देश के सरकार एहि के पाछूँ हाथ धोयके परलै आओर ई चीज के उपाय निकाललकै दबाइ निकाललकय आओर सबके एहि चीज़ सॅं रहत मिललै छुटकारा मिललै रहय त बहुत ख़तरनाक बीमारी लेकिन सबके छुटकारा मिललै आओर